मिथिला पेन्टिंग करै छियै मिथिला पेन्टिंगमे हमरा सभके बहुत देश विदेशमे बड़ी दूर तक नाम अछि हमसब मिथिलाके छी आ ओ पेन्टिंग से हमलोग सब बहुत नीक कमाइ करै छी आओर ओ जे छै मिथिला पेन्टिंग एतऽ सँ लऽ कऽ देश बिदेश सौंसे देशमे मिथिला पेन्टिंगके चर्चा होयत अछि आओर बहुत तरहके एहन कला अछि जेना मिथिलाके सिक्की आर्ट भेलै इहो सभ बड नीक चित्रित छै आओर बड़ी दूर तक मिथिलामे प्रचलित छै मिथिला पेन्टिंग पूरा देशमे चलैत अछि ओ मिथिला पेन्टिंगके बड़ नाम छै मिथिला पेन्टिंग गर्व गर्वके चीज छै आओर मिथिलाके एगो धरोहर बुझियौ जे मिथिला पेन्टिंग छै जेना मिथिला पेन्टिंग सिक्की आर्ट भेलै ओहो मिथिलामे बनै छै सिक्कियोके कारबार बहुत सुन्दरसँ कयल जाइ छै जेकरा सिक्की आर्ट कहै छै जे मिथिलामे होइ छै मिथिला पेन्टिंग छै एहेन तरहक बहुते एहन मिथिलामे चीज सभ छै जेकर बारेमे अहाँ जानि सकैत छी आओर हमरासँ सम्पर्क कऽ सकैत छी मिथिला मिथिला महान मिथिला पेन्टिंग महान जाय छियै